ہیلو جی جی میں صنم جیولرس سے بات کر رہا ہوں آپ کون ہیں جی دیکھیے گولڈ کا ریٹ اس ٹائم سکسٹی فائو تھاؤزنڈ ہے اور ہمارے ریٹس بھی وہیں ہیں جو مارکیٹ کے ریٹس ہیں نہیں نہیں میکنگ چارجز الگ ہوتے ہیں اور اس پہ جو بھی ورک ہوگا وہ اس پہ الگ چارجز ایڈ ہوں گے یہ صرف جو میں نے آپ کو ریٹ بتائے ہیں صرف گولڈ کے ریٹ ہیں باقی جو تیار سیٹ ہوتا ہے اس کا پرائز بالکل الگ آتا ہے جی جی جی جی ایس ٹی تو اوبیسلی اب لگتا ہی ہے ہر چیز پہ جی ایس ٹی لگے گا میکنگ چارجز لگیں گے اور پلس اوپر سے اس پہ جو بھی اگر آپ اسٹون ورک جو بھی جس ٹائپ کا بھی ورک کرائیں گے اس کے چارجز بھی لگیں گے اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں تو ہم بنا دیتے ہیں اچھا اچھا تو پھر ہاں آپ اپنا ڈیزائن دے کر بنوانا چاہتی ہیں یا پھر ہمارے جو ڈیزائنس ہیں آپ اس میں سے چوز کریں گی دیکھیے وہ تو آپ کے رکوائرمینٹ پہ وہ کرتا ہے ہمارے پاس تو بینگلس بھی ہیں اور چوڑیاں بھی ہیں آپ ہماری شاپ پہ آئیں گی تو ہم آپ کو دونوں دکھا دیں گے جو آپ کو پسند آئے جی جی ہاں تو جب آپ کل شاپ پہ ہی آئیں گی تو ہی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہے نہ ہم کونسے والے کے کیا پرائز ہیں اس کے لیے آپ کو شاپ پہ آنا پڑے گا ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کو آپ کے نمبر پہ ہی اپنا ایڈریس سینڈ کر دوں گی